मैं अपने भविष्य को ले के थोड़ा परेशान तो हूँ बट तैयारी भी बढ़िया चल रही है गौरमेंट जौब के लिए बट गौरमेंट जौब में वो कम बेकेंसी होते होने के कारण ज़्यादा लोग बेकेंसी डालते है इस लिए अब मैं प्राइभेट जौब के लिए चिंतित हूँ इस लिए अब मैं कुछ केमप्युटर एमपुटर की नौलेज ले कर के अपनी डिग्री उगरी फ़िलहाल पढ़ाई कर के मैं कुछ छोटी मोटी जौब कर के उसके बाद अपने ख़ुद के उपर डिपेंड हो कर के फिर आगे की तैयारी करना करने के लिए सोच रहा हूँ मेरे घर में कुछ प्रौब्लम पैसे की कमी के कारण इस लिए मुझे पहले जौब की ज़रूरत है इसी लिए पहले कुछ रुपयों कुछ पैसे की नौकरी कर के उसके बाद तैयारी अपना बड़े पोस्टिंग के लिए तैयारी करूँगा अभी तो फ़िलहाल भकेंसी भी कितना भी बहुत सी बेकेंसी भरी और